کووڈ انیس وبائی مرض نے جب اپنے پیر پھیلائے تو اس وقت تمام علاقوں میں صوبائی طور سے بولو شہری طور سے بولو ملکی طور پر ہر طرف کووڈ کے اثرات کے وجہ سے وہاں کی حکومتوں نے کرفیو اور سفر کے لیے تمام جو سروسس تھی بس ریلوے وہ سب بند کر دیے تھے تو اس لیے تمام لوگوں نے اپنا سفر تو کچھ کیا ہی نہیں تو اس کے بارے میں میں کوئی تأثر تو پیش کر نہیں سکتا کہ اس وقت سفر ہوا تو کیا ہوا اور یا کوئی جب کیے ہی نہیں تو اس میں تأثر کیسے دوں دوسری چیز اس وقت تمام لوگوں کے پاس وقت کافی بچا رہتا تھا کیونکہ اس دوران میں صیاد کے لیے جس کے پاس اگر وقت رہتا ہے تو صیاد کے لیے جا سکتا ہے لیکن تمام سروسز بس یا ٹرین یہ تمام چیزیں آنے جانے کے لیے بند تھیں تو اس کے لیے اس کا فائدہ بھی نہیں ملا اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ جو ہمارے لیے کرتی ہے بہت سوچ سمجھ کے لیے اور اچھا ہی کرتی ہے تاکہ اس کا عوام کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے اور اس چیز کے لیے وہ ہر طرح سے تیار رہتی ہے ہماری حفاظت کے لیے